हून जेल्लै असें रुट्टी शुट्टी बनानी होंदी असें गैस बड़ी जरूरी ऐ अज्ज हर हर इक घर जेह्ड़ी गैस जला दी ऐ ओह्दे कन्नै बी असेंगी फायदा बी ऐ ते नुक्सान बी बड़ा होंदा ते अज्ज कल्ल शैह्रें केह् ग्रांऽ बिच बी इयां लोकें गै लाई दी होंदी दे ओह्दे बी लोकें फायदा लैंदे न आं अज्ज कल्ल कुदै बी ऐसी जगह् निं ऐ जित्थै गैस निं होगी जां हर इक घर उत्थै गैस ऐ ओह् दिखेआ ओह्दे उप्पर रुट्टी खन्नें होनें आं बनानें होनें आं ओह् साढ़े वास्तै ठीक नेईं ऐ ओह्दे कन्नै बड़ियां बमारियां आवा दियां लोकें रुट्टी खानी निं खानी ते ऐ बी ओहदे गितै जेह्दे कन्नै ओह्दे कन्नै बड़ा जादा लोकें ई गैसें दियां जेह्कियां रुट्टियां ओह् बी स्वाद निं होंदियां ऐ रुट्टी गै खाना ते ओह् सारें शा स्हेई ऐ